जय झूलेलाल हलो तव्हां अॼु पाण पाण होटल में घुमी था अचूं होटल में कहिड़ी होटल वञूं इए हिते सुठी आहे पाण टी जी बी में था हलूं हुते जो रोटी बि सुठी आहे पाण खाईंदे मज़ा बि ईंदी ऐं हलो त पाण हलूं था हा हिते अची विया आहियूं हाणे सुठी जॻह ते वेयूं था पाण हाणे ऑडर छा कयूं वेटर हा तव्हांजे हिते फेमस जॻह कहिड़ी आहे हिन में फेमस शइ कहिड़ी अथव खाइण में मैन्यू ॾेखारियो अच्छा मां हिकिड़ी इहे शइ चइमि पिया मां हाणे हिन में जेको घटि मसाले वारो हुजे घटि लूणु हुजे हेड़ी शइ कहिड़ी अथव जो टेस्ट बि अचे भई खाइण में सुठो बि लॻे तव्हांजी जेका फेमस शइ हुजे उहो ॿुधायो अच्छा त हिकु कमु कयो पहिरीं मूंखे हीअ शइ ॾियो असां टेस्ट करे ॾिसूं था ॿियों मिठाण में छा आहे मिठे में कहिड़ो जेको घटि मिठो हुजे ऐं सुठो हुजे स्वीट में उहा बि शइ खणी अचो खाई ॾिसूं था असां टेस्ट करे ॾिसूं था पोइ ॿियों ऑडर ॾींदासीं फ़िलहालु हेतिरो खणी अचो बाक़ी हा हिन में माहौल त सुठो आहे रेस्टोरैंट बि सुठो आहे फेसिलिटी बि सुठी आहे माण्हू बि सही आहिनि वातावरण अलाई सुठो आहे असांखे वणियो हलो त पाण टेस्ट कयूं रोटी बि सुठी आहे हलो खाई करे इंजॉए था कयूं हा ॿियों ऑडर पोए था कयूं हाणे हिनजो आनंदु था वठूं जय झूलेलाल